आइए बहन जी क्या चाहिए था आपको अच्छा जी कहाँ से हो आप आप दिखाई नहीं देते इधर अच्छा हमारे पास यह तीन प्रकार के आम हैं दशहरी आम हैं दशहरी आम हैं और एक यह जो लंगड़ा आम बोलते हैं और एक यह जो देसी आम हैं तो आपको कौन सा वाला आम चाहिए था जी मैम यह जो देसी आम है वो एक सौ बीस रूपये किलो है दशहरी आम मैम एक सौ पचास रूपये किलो है और लंगड़ा आम एक सौ तीस रूपये किलो है तो आपको कौन सा वाला आम लेना है दशहरी आम बड़ा बहुत स्वादिष्ट है मैम बहुत मीठा है आप यह आम लेकर देखिए जी जी मैम ये ताज़े आम हैं ठीक तो आपको कौन सा वाला आम चाहिए था मैम दशहरी आम है डेढ़ सौ रूपये किलो

आप एक बार देखिए तो सही बड़े बहुत ताज़े आम हैं तो प्राइस उस हिसाब से है मैम जी एक किलो डेढ़ सौ रूपये में जी देसी वाले एक सौ बीस रूपये मैम कौन सा वाला मैम

जी तो मैम आपको कितना किलो आम चाहिए था दो किलो आम चाहिए था जी मैम तो जी और जी केले हैं ये ये वाले जो केले हैं वो साठ रूपये दर्जन है एक जो केला है वो पचास रूपये दर्जन है और एक केला है वो चालीस रूपये दर्जन है तो

जी कितना कितना चाहिए था वो मैम पचास रूपये दर्जन में नहीं आएगा मैम वो यह वाला ले यह वाला लीजिए पचास में मैम पचास रूपये में यह वाला केला ले लीजिए आप अच्छा है यह नहीं मैम यह तो वो केले साठ रूपये दर्जन मिलेंगे मैम यह वाला केला लीजिए पचास वाला यह वाला ले जाओ तो चालीस रूपये और सस्ता है ले लीजिए मैम और आम कितने बाँधने हैं मैम केला एक दर्जन जी मैम ठीक है तो मैम इतने सारे आम ले जा रहें तो कोई जी जी जी जी जी बाँध रहें मैम कौन सा वाला आम बोल रहे हो आप दशहरी आम बोल रहे हो जी मैडम जी देसी वाला आम जी मैम दो मिनट रुकिए जी मैम आपके हो गए डेढ़ एक सौ बीस दो सौ अस्सी और तो साठ यानी आपके हो गए तीन सौ चालीस रूपये जी ठीक है मैम पैक करवा दे रहे हैं और और कुछ चाहिए मैम हमारे पास हैं और दूसरा कुछ आम चाहिए हो या केला या और कुछ जी मैम जी बाँध दे रहे हैं मैम जी जी ठीक है मैम जी जी